میں کتابیں اپنے علاقے کے مشہور مکتبوں سے خریدتا ہوں اس میں مرکزی مکتبہ اسلامی جامعہ نگر الکتاب انٹرنیشنل بک ڈپو بٹلہ ہاؤس مکتبہ شاہ ولی االلہ جامعہ نگر وغیرہ سر فہرست ہیں پرانی کتابیں زیادہ تر میں نہیں خریدتا ہوں لیکن جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو پرانی دلی کے دریا گنج سے لے لیتا ہوں جو پرانی کتابوں کی فروخت کے لیے بہت مشہور ہے